जी हाँ हम ऐसे सफल बिजनेस के बारे में जानते हैं जैसे कि दूध डेरी गाँव से शुरू हुआ है दूध बेचना गाँव में घरों घरों में दूध बांटते हैं धीरे धीरे करके शहरों में दूध बांटने लगे फिर दूध बांटते बांटते होटलों में मिठाई की दुकानों पे खोआ बनाकर बेचने लगे वहाँ पर इनका इनकी मिठाई बनाई जा खोए की मिठाई बनाई जाती है रसगुल्ले बनाए जाते हैं गुलाब जामुन बनाए अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती है और यहाँ बिजनेस धीरे धीरे करके शहरों से बड़े बड़े शहरों में पहुँच गई है दूध से मिठाई बनाई जाती है मिठाई बनाई जाती है और हमारी शहरों में दूध डेयरी का बिजनेस हो गया है और हमारी दूध डेयरी के नाम से वर्जित की गई है